हमरा जायका होटलमे खयबाक अछि चिकेन बिरयानी चिकेन बिरयानी लै लए हमरा जायका होटल जाय पड़त ओहि लेल हमरा करीब बीस मिनट लागत आओर ओ लोहनासँ तीन किलोमीटर दूर छै आओर ओहि खाइ लेल हम हमरा चिकेन बिरयानी बड नीक लगैए हम जायकामे बहुत बेर खा चुकल छी आओर जायका होटल बहुत नीक होटल छै एहि इलाकाके कहि सकैत छी अहाँ सभसँ नीक होटल जायका होटल छै जायका होटलमे बहुत तरहक चीज भेटैत छै जायका होटल जेनाकि ओहिमे अहाँकेँ भेट जायत मतलब कि एहि भारतीय रस्टोरेन्टमे जे जे भेटबाक चाही लगभग सभकिछु भेट जाइत छै जायका होटलमे जायका होटल अहाँके ई मतलब खाली अहाँ इहएटा नहि कहि सकैत छियै जे ई लोहनाके सभसँ नीक रेस्टोरेन्ट छी ई अहाँ पूरा मधुबनीके कहि सकैत छियै सभसँ नीक रेस्टोरेन्ट छी जायका होटल बहुत नीक अइ जायका होटलके मालिक से हमरा चिन्हार परिचित अछि ओ हमरा बढ़िआँ जकाँ ट्रीटमेन्ट दैत छथि आओर